हैलो हां जी हां जी हां जी बस जी ठीक ऐ तुस दस्सो फरूट फरूट थुआढ़े कोल सारे न हां जी अच्छा असेंगी अज्जकल अम्बें दी ब्हार ऐ ते अम्ब गै लैने न ते अम्ब दस्सो कि'यां न अम्ब होर फरूट बी लैन्ने आं दिक्खियै लैने न शैल हां हां केह् नांऽ जेह्ड़ा शैल जेह्ड़ा शैल होग ते केह् रेट शैल जेह्ड़ा बधिया अम्ब ऐ अच्छा अच्छा अच्छा सौ घट्ट लाओ ओह्दे

होर बी देओ अज्जकल आलूबखारा आलूबखारा ऐ अम्ब न आलूबखारे हां जी हां फरूट आडू आडू आडू ठीक ऐ ठीक ऐ हां पाई ओड़ो किलो किलो सारे होई गे अम्ब बी होई गे आडू आलूबखारा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ